हेल्ल'

माबोरै सेल जादों माब्रै सेल जादों नोंना दखाना दखान होनाया देह मोजां ना गाज्रि मोजां बालाय लासै लासै सोलिदो बिदिनो बाखि बुखि बाखि बुखि हरनाङा दे

मा मा फानो नोंलाय

एह अ अ अ मोजाङै थां मोजाङै सेल जादों एह दिनाव बेसेबां बेसेबां खामायो

ए देह मोजां एह इनकाम बिदिनो इनकाम खालामदो इनकाम खालामाबालाय बोरैथो जानो बेसेबां जा

आंनाथ' बिदिनोसै बिदिनो माबा माबि लायो दसे फानब्र'बो ना बायदिसिना मैगं मैगं थाइगं

बाखियालाय बारा जाया मैगं थाइगं गोथां नालाय बारा बाखि बुखिबो थांबाय आरो बाखि बुखि होनांबाय रानगोन ना मैगं गोथां अबेबा मानिमुनि अबेबा दिंखिया अबेबा माबा माबि खाना फानो आङो

औ नाङो बे नाङैखिनिखौ न'आव जालायबाय नांनायखिनिखौ फानबाय

दे दे मोजां दा